دیہاتی علاقوں میں رہنے والوں کے لیے جہاں قدرتی وسائل کی بہتات ہوتی ہیں آپ کے علاقے کے لحاظ سے مختلف قدرتی وسائل ہو سکتے ہیں لیکن یہاں چند عام مثالیں دی جا رہی ہیں جو کاروباری سرگرمیوں کے لیے استعمال ہو سکتی ہیں زرعی زمین اور فصلیں اگر علاقہ زرخیز ہے تو سبزیاں پھل یا اناج کی کاشت ممکن ہے آرگینک فارمنگ یا کچن گارڈنگ کاروبار بن سکتے ہیں ایگرو پروسیسنگ یونٹ جیسے آلو کی چپس یا آم کا اچار مویشی اور دودھ کی پیداوار دودھ دہی گھی پنیر بنانے کی یونین گوبر گیس پلانٹ اور نامیاتی کھاد کا کاروبار جنگلات یا درختوں سے حاصل شدہ وسائل اگر قریبی جنگل یا درختوں لکڑی بانس یا شہد کا کاروبار جڑی بوٹیوں کا استعمال ادویات یا کاسمیٹک بنانے میں مٹی یا معدنیات اگر خاص قسم کی مٹی جیسے چکنی یا سرخی میل مٹی ہو مٹی کے برتن ٹوکریاں کام اگر معدنیات ہوں ریت پتھر یا چونا پتھر کا کاروبار ندی جھیل یا پانی کے وسائل ماہی گیری پانی سے چلنے والی چھوٹی صنعتیں چاول صاف کرنے والی مشینیں